अरे सर फ़ोटो ओटो बनाए हैं क्या

दोनों करवाना है फ़ोटो भी खिचवाना है फ़ोटो भी बनवाना है हाँ इस्टीडियो में तोन घूमने वाला जादे अथि होगा घिचवाऍंगे छोटा फ़ोटो भी चाहिए और बड़ा भी फ़ोटो चाहिए दोनों फ़ोटो चाहिए हम तो जाते ज़्यादा तो हम हाज़ीरपुर में खिंचवाएँ हैं पर में सुलपुर मेला हो गया ई सब में गए हैं आपको बारे में हम नाम ज़्यादा सुने हैं कि बढ़िय फ़ोटोग्राफर हैं तो इसलिए आप हम आए हैं पूछ रहें आपसे ऐसे हमको घर में शादी भी है न तो आपको फ़ोटो खींचने वाला ज़रूरी पड़ेगा तो हम बुलाएंगे अगर अच्छा काम कीजिएगा तो इसीलिए पूछ रहे हैं कि बढ़िया काम कीजिएगा तो आपको हम बुलाएंगे सुनिए न कुछ पैसा पैसा कितना लेते हैं वह सर हमको बता दीजिए कि हाँ फ़ोटो का इतना लेते हैं विडियो बनाने का इतना लेते हैं बस हमको बता दीजिए

और पासपोट को पासपोट फ़ोटो का कितना लगता है

हाँ हाँ हाफ में अच्छा जैसे इस्टाइल में फ़ोटो खिचाता है डिजाइन ओजाइन में तो सभी बनाते हैं खींचते हैं अच्छा तो उसका रेट हाँ कम सर न होगा चलिए ठीक है तो हम कल आते हैं ठीक है ठीक